जी बिल्कुल मैं आज की युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में संतुलन बनाए रखने कि कोशिश में हूँ क्योंकि दोनों पीढ़ियों के बीच में अगर संतुलन बना रहेगा तो विभिन्न प्रकार के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे जैसे युवा पीढ़ी के लिए नए नए युवा उत्सव या युवा सम्मेलन जैसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जिनके माध्यम से युवाओं के बीच में नई ऊर्जा का संचार हो सके इस हेतु नए नए कार्यक्रम होते रहते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवा अपने में संस्कारवान बनता है और शिक्षित बनकर इस देश और प्रदेश के कार्यों को संपादिक करता है वहीं पुरानी पीढ़ी की ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि पुरानी पीढ़ी के बीच में हो सकता है कि कहीं उनके बीच समझ की कोई कमी रह गई हो उन कमियों को दूर किया जा सके पुरानी पीढ़ी हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देखती है कि युवा पीढ़ी और मध्यम बीच की पीढ़ी है वो हमारी ओर नजर करके देखेगी वो हमारी ओर भी ध्यान देंगे इस पीढ़ी का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि पुरानी पीढ़ी में अक्सर वृद्ध लोग होते हैं और इनको इनकी भी इच्छा होती है कि हमारे अनुभव को नई पीढ़ी साझा करें और हमारे साथ बैठकर बात और विचार करें ताकि नए नए कार्य संपादित हो सकें और लोगों को नए नए विचारों से अवगत कराया जा सके नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में संतुलन बनाए रखना आज के समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है क्योंकि यही पीढ़ी देश के विकास की ओर अग्रसर होगी